सामान खरीदना था ये का मिक्सर मशीन जो आता है हँ मिक्सीवला महङ्गा है नहि नहि कमे वाटके चाही जाहिसँ कि हम यूज करि सकैत छी मस मसाला उसाला ई करयमे छओ सए वाटके हँ हँ हँ हँ हँ ओ मतलब ज्यादा किछु भारी भारी सामानसभ भी मतलब पीस सकैत छियै हूँ ओ उएह वही अच्छा होयत तऽ वही लए लेबै तब जी हँ हँ हँ हँ बड़केवला लए लेबै तब की दिक्कत छै हँ हँ हँ हँ तऽ ओकर दाम कितना पड़तै फेर ओकर अलग अलग हँ हँ हँ ओ जे कह हँ हँ हँ हँ कम जे आवाज छै से आओर ओ उएह कहय लेल कि ओसभ किछो बता देलखिन हेँ जे किछु काम भए रहल छै अन्दरमे कोइ चीजके हाँ हाँ उएह लए गेलै ओ ठीक दोकानपर आबय पड़तै ने

शोरूममे चलि जेबै की दिक्कत छै फेर वहाँ देख लेबै तऽ अच्छा रहतै

ठीक ठीक ठीक छै ठीके छै राखैत छी